कैमरा में फ़ोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है इस मैंने इस को ख़रीदा तो इस का प्राइज़ भी बहुत कम था अच्छे अच्छे प्राइज़ में अच्छी फ़ोटो खीचने वाला कैमरा मिल गया और इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं इस कैमरा को चलाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है ज़्यादा सीखना पड़े इस को कोई भी चला सकता है और इस के फ़ोटो बहुत अच्छे आते हैं आप इस से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और ये कैमरा बहुत अच्छे से है और इस के हम लोग कहीं भी वाटरप्रूफ़ कैमरा है इसे पानी में भी डाल के हम लोग फोटो सूट कर सकते हैं वीडियो बना सकते हैं और ये कैमरा बहुत बढ़िया है ये कैमरा अच्छा है